नी कुन्न बोल्ला दे ते ओह् मैडम में थुआढ़ी दुकान परा तीन चार पेन ते किश नोटबुकां लैनियां ते किन्ने तगर मिलगियां ते कोई पंज पेन ते सत्त कॉपियां ठीक ठीक थैंक यू मैम